हाँ मैंने कई बार खाना बनाया है क्योंकि कभी कभी मैं ख़ुद खाना बनाता था तो इस्टार्टिंग क्या कि कुछ रोटियाँ जल जाती थी क्योंकि जब मैं चूल्हा जलाता था तो उस में ज़्यादा आँच लग जाती थी तो ऊपर तवे पर भी पलटता तो इतनी टाइम में नीचे रोटी जल जाती थी तो वो जलने के कारण खाना ख़राब हो जाता था और ख़राब पक पक जाता था तो उस लिए मैं अपनी स्थिति में भी उन को सब को बाद में धीरे धीरे ठीक कर लेता था जो बाद में चूल्हे को कम आँच पर ही मैं रखता था तो उस में रोटी अच्छी ठीक ठाक सेक जाती थी और खाना भी ख़राब नहीं होता था